हेल'

हेल'

आदसा आं बेखौ बुंहरनो नंनानै दं गामिनि फरायसालियाव फरायसालिनि सोरगिदिं हाग्रा जाजोब थारबाय मानो एसेबो जोथोन लादिया जाहाथे एसे जोथोन लादो आं बेखौ बुंहरनो नंदों गामिनि बे सोरगिदिं जेरैबो हाग्रा दुबाय बेखौ एसे फोसाबदो आरो बेनिफ्राय गथ' गथायफ्रा सामफ्रामबो फरायसालि जाफुनाय समावनो फरायसालिनिफ्राय ओंखारला बायनानै थाङो ओंखाम संग्राफ्रा माब्रै सानफ्रामबो एबसेन्ट जाबाय थानो मोनखो सङा सामफ्रामबो बेखौ एसे गुरुत्त' लादो

आदसा नों बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिथ' नोंथाङा सम गैया होनब्ला जानाय नङा समखौ जेरैखि जाया नोंथाङा दिहुन थारनांगोन समखौ जेरैखि जाया दिहुन नांगोन आर नोंथांनि फोरोंगिरि लोगोफोरखौबोथ' सम बायदियै फैनाय नुवा माथो गोदाव सोराव गोदाव सोराव टाइम गैया मा गैया सोरखौबा एगार'थायावसो फैनाय नुयो ना गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै सिफसथ' गासैखौबो दाइथ' लादो एसे दाइथ' लादो आदसा दे बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय